हीअं त वेझिराई मे घणा ई बुक स्टोर्स आहिनि पर मां हिकु कल्पना फ्रिन सर्कल नाले ट्र्स्ट जेके उहे समाज में शेवा जो योगदान कंदा आहिनि मां उन्हनि खां बुक्स वठंदो आहियां ऐ जीअं ई मुंहिंजी पढ़ाई कम्पलीट थी वेंदी आहे त मां हुननि खे वक़्तु तौर ते हुननि खे वापसि ॾई ईंदो आहियां जीअं इहे ई बुक्स खे ॿिए साल वारे ईंदड़ु ॿार खे इहे बुक्स जी मदद मिले ऐं उहे पाण बि पढ़ी सघे ईअं कंदे मां हर सालु हिक ट्र्स्ट खे हिक शेवा जो योगदान जंहिंमें मां भागेदार थींदो आहियां